म्हाका दिसता भारतांतल्या कबड्डी ह्या खेळाक अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर वळख दिवपाक जाय आमचो राष्ट्रीय खेळ आनी कबड्डी तुमी खुबशा लोकांक सुद्दां विचारलें जाल्यार खुबशे जाणांक खबरूच नासता किदें खेळ आसा तो क्रिकेट फुटबॉल किंवा बाकीचे जे खेळ आसा हे आयज प्रत्येक घरान प्रत्येक घरान प्रत्येक मनीस पळयता कित्याक कारण त्या खेळांक अंतरराष्ट्रीय स्तरा स्तराचेर वळख आसा अशें ना किदें भारतांनूच जाता अशें ना की क्रिकेट फक्त इंग्लंडाकूच जाता क्रिकेट प्रत्येक आख्ख्या जगान जाता संवसारान जाता आतां तर अमेरिकेक सुद्दां जाता अमेरिकेन अमेरिकेन केन्ना क्रिकेट पळोवंकच नाशिल्लें आयज आयच्या काळार दोन हजार चोविसान जो क्रिकेट वल्ड कप आसा तो अमेरिकेन जाता त्याच खातीर जो पर्यंत खंयच्याय खेळाक आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर वळख मेळना तो पर्यंत त्या खेळाक खरें म्हत्व जें आसता तें मेळना म्हणजे खरें म्हत्व लोक दिनात सो कबड्डी ह्या खेळाक अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर वळख दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता